सामग्री समाचार वह होता है जैसे कि हम बनारस में रहते हैं तो हमारे बनारस में भी कई चैनल हैं तो उसमें दिखाते हैं तो सब केवल अपने बनारस के ही बारे में दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है और केंद्रीय समाचार वह होता है जिसमें आपने देश विदेश हर जगह के समाचार और न्यूज यह सब बताते रहते हैं तो उसको केंद्रीय समाचार कहते हैं इसीलिए वह दोनों में अलग होता है सामग्री और समाचार में और केंद्रीय सरकार चैन समाचार में यही अलग होता है कि इसमें अपनी जगह का अपने स्थान का बताया जाता है समग्री समाचार में अपने जैसे जिला हो गया बनारस जिला तो उसके बारे में बताते हैं और केंद्रीय समाचार जो हो गया तो अपने देश और विदेश हर जगह के न्यूज बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है उसके बारे में बताते हैं तो यही दोनों में अंतर होता है और अलग होता है